हांव म्हज्या नोकरेन कारदी कारगिदेच्या भविश्यांत म्हजो विकास पळयता हांव म्हज्या भुरग्यांक शिकयता आसतना म्हजोय बी विकास कसो जातलो हाजे कडेन म्हजें लक्ष आसता भुरग्यांची जर हांव एक गोष्ट तयार करून घेता जाल्यार तें करून घेवचे पयलीं म्हजे भितर तो गूण आयला काय ना हें पयलीं हांव पळयतां ताच्या नंतर ते गूण हांव म्हज्या भुरग्यांक दितां म्हजी नोकरी करत आसतना जर म्हज्या दोळ्यां मुखार म्हाका वयर काडपा खातीर म्हजे विकास घडचे खातीर खुबशो म्हज्या मुखार संदी आयल्यो जाल्यार त्यो संदी हांव केन्नाच सोडिना अशीच एक संद म्हाका दोन हजार अठरांत आयिल्ली आनी हांवें म्हजी इनोवेटीव आयडिया धाडिल्ली म्हणून म्हाका दिल्ली राष्ट्रीय पुरस्कार मेळिल्लो अशे तरेच्यो खुबश्यो संदी म्हाका मेळिल्ल्यो एक मुल्यवर्धन म्हूण कार्यक्रम जाल्लो तातूंत भितर म्हाका रिसोर्स पर्सन म्हूण काम करपाची संदी मेळ्ळी आनी हांवें ती घेतलीं म्हजें नोकरेन जें जें म्हाका वयर सरपा खातीर ज्यो ज्यो गोश्टी म्हज्या फुड्यान आयल्यो त्यो हांवें केन्नाच ना म्हणल्यो ना आनी हाज्या फुडेंय हांव ना म्हणचें ना तशेंच गुगलार एप तयार करपाक जाय जावं म्हाका खंयचोय लॅसन दिवपाक जाय विडिओस तयार करपाक जाय खंय वचून म्हाका गोश्ट सांगपाक जाय खंय वचून म्हाका प्रेसेंटेशन दिवपाक जाय जाल्यार हांव ती गोश्ट करतां हांव म्हज्या नोकरीच्या भविश्यान म्हज्या हातींतल्यान गेल्लो भुरगो हो बऱ्या जाग्यार पावला बरें शिक्षण घेतलां काय तो आनी कितें जाला हाजेर म्हजें लक्ष उरता तो स्कुलांत जरी गेलो जाल्यार सुद्दां हांव तेजी विचारपूस करतां कित्याक हांवें घडयिल्लो भुरगो खंय तरी बऱ्या मार्गाक लागपाक जाय हो म्हजो हेतू म्हजी उदरगत जातली जाल्यार हांव म्हजे नोकरेच्या मदतीन हांव चार लोकांक मेळटा चार गोश्टी शिकतां आनी अशे तरेन हांव म्हजे भविश्य उज्वल जातलें हें पळयतां